आदसा फंबाय नोङो दा मा खालामना दं ओरैनो दंथ'योना

आदसा माया नोंसिनिथिं मोजांआनो जादोंदा ओम ओम ओम अखाफ्रानो खम बेस जाबायलै दाना मा खालामबावनोरा बेफोरबायदिनि थाखायनो माइ खेथिखो बारा खालामनो नागिरला ओंखायनो जोंथिंथ' गोरान खेथिसो बांसिन मावग्रा जाबाय माबा जुखाम बिनथि बैग्रि गैया देग्लाय माया बारा सुबिदा जायाखै जोंथिंबो दोनै गाबोन बेबायदि मावाबाबो उफायगैयालै गोरान खेथिबो गोसो होवाबानो उफाय गैया गायनाय फुनायजोंनो जाला दा ओंखियनो बिदिसो बांसिन मावग्रा जाबाय गायग्रा हाखौनो बारा लालियानो फ्राय बिगाथाम बिगाब्रैल' गायो ओमफ्राय गोरान खेथिआव बांसिन गोसो होयो मैगं थाइगं बायदिसिनाफ्रासो साबसिन ओम जाला दा खस्थ' मस्त ' बिदिनो माबालांनांसिगोन सोलिलांनांसिगोन खेथि बाथिनि सायाव गोदोनिफ्रायनो गोसो होग्रा औ ओम औ उफाय गैया खेथियग मानसि जिथिया ओम ओ दोन दे होमबा हो नों बेसां गायामोन हेल' ए ओम आंबो बिदिनो बोसोरसे जाजानाय ओम आंबो बिदिनो बोसोरसे जाजानायल' खालामनानै बै उम जागोन दे गोरान खेथि मावनानै